हलो हा जी राम राम हा अछा अछा ॿुधायो इन में हा हा हा लखनऊ इन्द्रा नगर क्षेत्र आहे जेतिरो वधी वञनि इन्द्रा नगर क्षेत्र में छुगामऊ गांव आहे लखनऊ जिसुगा मोईया तकोई मजीआरी हा हा न ज़मीन जी कॾहिं कॾहिं असां पंहिंजी कंदा आहियूं कॾहिं ॿिए जी हूंदी आहे कुझु पंहिंजी कॾहिं ख़रीदियल हूंदी आहे उन्ही में सौदो थी वेंदो आहे कॾहिं ॿिए जी करे ॾींदा आहियूं इहो न हा हा हा हा छुगामऊ त टे हज़ार पार करे वियो आहे लॻिभॻि लॻिभॻि प्रति प्रति स्क्वायर फ़ीट हा उनखां थोरो अॻिते वेंदव त ॿ हज़ार ॿावीह सौ

हा उहो घटि न हा हा शहर में ॿ हज़ार जा बि मिलंदव हज़ार जा बि मिली वेंदव जेतिरो चाहींदा प्लॉटिंग कटियल हूंदी जंहिं साइज जो अठारह सौ वारा बि आहिनि ॿारहें सवें वारा बि आहिनि सतें अठें सवें वारा बि आहिनि पंजवीह फ़ुट वारो त हा हा उहो पहिरीं अथव छुगामऊ खां अॻिते ओॾहें आहे अञा आहिनि हिते बि हेॾे बि मिली वेंदव लेकिन हिते पंज हज़ार सां घटि ऐं छह हज़ार खां घटि जनमु ज़म ज़मीन कोन अथव छुगामऊ खां पहिरीं छुगामऊ त टे हज़ार आहे हा ह हा वरी जीअं अॻिते वेंदव त छुगामऊ टीह ॿटीह में अची वेंदव वरी थोरे बजरंग चौराहे जे पासे वेंदव हा मेट्रो स्टेशन खां कुझु चार किलो मीटर ताईं ॿटीह सौ टे हज़ार थोरो अॻिते वेंदव मेट्रो स्टेशन पंज ते वेंदव त डाउन थींदो वेंदो ख़र्चु ठाराहिण जो तव्हांखे ओतिरो ई लॻंदो चाहे हिते ठाराहियो चाहे उते ठाराहियो ख़र्चु तव्हांजो हिकु जहिड़ो अचणो अथव उन्ही में कोई कमी न रहणी अथव सभु सभु असां वटि जेको असां ठाहींदा बि आहियूं ॿ हज़ार ॿावीह सौ रुपए स्क्वायर फ़ीट में ठाहींदा आहियूं छा चएं हा जंहिंजो जहिड़ो मालु मटेरियल जे मथां ॿ सौ फ़ीट पवंदो आहे सभु कमु कंपलीट करे ॾींदा आहियूं करे फ़र्निश करे ॾींदा आहियूं बाथरुम हे हो सभु कंपलीट करे ॾींदा हा सभु मॉड्यूलर किचिन हे हो सभु ॾींदा आहियूं सभु सभु सभु तव्हां खे ख़ाली तव्हां खे ख़ाली पाणी ऐं उनजा पैसा ॾियणा आहिनि बिजली जा हा हा जाली जाली जाली मुर्गा हा केरोविट बाथ हा ह छाजी टाइल न दो चार दो चार सी वी केस्टॉल केस्टॉल सी पी उनजी ॾियांव केस्टल जी सी वी सी सी वी टी केस्टल जी पाइप अंदरि फ़िटिंग आहे सी पी केरोविट जी एस्ट्रन एस्ट्रन एस्ट्रन एस्ट्रन ऐं केरोविट जी सी वी फ़िटिंग हा हा लाइट जेगवार जी बि लॻाईंदा आहियूं हॉलीकेट जी बि लॻाईंदा आहियूं ग्राहक जे मथां आहे उहो जेको आहे हं सी वी ॿुधायोमांव न केरोविट जी हं चार फ़ॉलीके इहा ई आए जेको चवंदा लॻाए ॾींदोमांव हेविल्स जो नालो अथव हे सभु हिनजो रिसपॉंस सभिनि खां बढ़िया हा हा मोकिलींदसि तव्हां सभु अचो अचो मकानु ॾेखारींदासीं तव्हांखे शहर जा जेके आहिनि

ठीकु आहे हा हा हा मकान ठहियलु ठुकियल बि पया अथव ठीकु आहे हा हा ठीकु ठीकु हरि हरि राम